पयलींच्यान आनी आजून परेन अशे अंधश्रध्दा अशे खूब आसा पय पयलींच्या काळांत मानताले की खंयचे अशें माजर काळें माजर आमच्या फुडल्यान म्हणचे पांयां फुड्यांतल्यान गेलें जाल्यार तें अशूभ तें कार्य मागीर बरें जायना खंयचो कावळो येवून घराचेर बसलो गॅटीर बसलो जाल्यार तें बरें जायना म्हणटा तांतून आनी अशें आसता की आतां खंयी भायर सरता आनी जर शीक आयली जाल्यार त्या शीकेचेर मागीर आमकां दुसरी शीक येसर रावपाक जाय हें सगळ्यो अधंश्रध्दा आतां तशें कांयच जायना अशें म्हणटात लोक थोडे मानता ते मानता थोडे मानना ते मानना जाल्यार आतां अशें जालां की सायेंटिफीक रिझनान लोक वचपाक सोदता आनी सायेंटिफिकली हें सगळें खरें फटींग म्हणटात पूण थोडे लोक आजुनीय मानतात आं तशें मानना अशें ना मानतात मागीर अंधश्रध्दा भुतांचीय आसपाक शकता देवचारांचीय आसपाक शकता आनी आमची मन घडप कितें आमी मनांतल्यान कितें म्हणटात तें सुद्दां आसपाक शकता